हँ अपन जिलामे जे कानून व्यवस्था छै ओ अखन बहुत नीक छै अखन जे हमर सभके वर्तमान एस पी छथिन ओ मनोज कुमार तिवारी छथिन यद्यपि अपन सभकेँ जे जिला छै अपन सभकेँ जे जिला छै ओ बोर्डर एरियामे छै तऽ बोर्डर एरियामे होएबाक कारण एक तऽ कोनो क्रिमिनल क्राइम कऽ कऽ भागि जाइत छै नेपाल दोसर हथियारके तस्करी भए जाइत छै तेसर जे छै शराबके तस्करी सेहो होइत छै चौथा चीज ई छै जे अशिक्षा छै जिलामे बहुत बेरोजगारी छै तऽ लोक की करतै अहुना किछु किछु करऽके लेल जे छै पाइ कमाइके लेल ककरो लुटि लेलक ककरो मारि देलक ककरो समान ढो देलक तऽ बहुत चुनौतीपूर्ण छै एतऽके कानून व्यवस्था तऽ एतऽजे जे अबैत छै ओकरा ई सभ ध्यान रखबाके होइत छै जे केना कानून व्यवस्थाके हम पालन करी केना लऽ कऽ चलि सभके केना जे छै केना सभचीज मैनेज कऽ कऽ चलि तऽ काफी कठिन छै एहिठामके कानून व्यवस्थाके हासिल सम्हारनाइ एक तऽ ई छै कि अखन कनि कम भेलैए पहिने प्रत्येक वर्ष बाढ़सँ डूबि जाइत छलै तऽ कोनो क्रिमिनलके पकड़नाइ मुश्किल नेटवर्क इशू होइत छलैए अखनो सभटा गाँवमे सीतामढ़ीमे फोर जी नेटवर्क नहि पहुँचल छै रोडके कनेक्टिविटी नीक नहि छै आओर दोसर बात छै जङ्गल झाड़ छै नेपाल छै कोनो क्रिमिनल मारि देलक नेपाल चलि गेल ओतऽसँ ऐबो नहि कएल तऽ एहन कन्डीशनमे ई सभ चीजके मैनेज केनाए बहुत मुश्किल भए जाइत छै मुदा देखल ई गेलै कि पिछला पाँच साल छओ सालमे क्राइमके रेट धीरे धीरे धीरे धीरे खसलैए पहिने अपहरणके केस होइत छलैए पहिने मर्डरके केस होइत छलैए पहिने शराबके तस्करीके बहुत सारा मामला होइत छलैए लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे सभ कम भेलै आओर पुलिस प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त भेलैए अखन जे छै थानेदार सौंसे गाँवमे ओकर बाद ओ पहरा देलक ओकर बाद जे छै ओ सोशल मीडिया से जुड़ल लोगकेँ जागरूकता फैलेने अछि लोककेँ बताएल गेलैए कि भाइ ई केलासँ ई होइत छै ई केलासँ ई होइत छै बहुत सारा लोककेँ पकड़ा कऽ जेलो गेलैए जेहन अपराधी प्रवृतिके छै किछु लोक पुलिसके गोलीसँ मरबो केलैए ई सभ कन्डीशन एहन छै कि ई सभ कन्डीशनके लऽकऽ स्थिति धीरे धीरे धीरे धीरे इम्प्रूवमेन्ट दिस बढ़ि रहल छै आबऽ वाला समयमे दू साल चारि साल पाँच साल समयमे आओर नीक भए जेतै लेकिन जे मूल तत्व छै कि अपराध केना कम कएल जाए एहिठामके तऽ ओ छै कि लोककेँ रोजगार देबऽ पड़तै जखन धरि रोजगार नहि देबै तखन धरि लोग करतै की एहिना खाली दिमाग शैतानके घर किछु ने किछु ककरो लुटतै ककरो काटतै शराबके तस्करी करतै तऽ लोककेँ अगर शिक्षा भेट जाए लोककेँ अगर रोजगार भेट जाए तऽ बहुत सारा लोग एहिठामसँ धीरे धीरे धीरे धीरे एहि दिससँ घूरऽ लगतै या समाज से मुख्य धारामे आबऽ लगतै हँ ओना एकटा कहावत छै कि गरीबी अपराधक जननी होइत छै जतऽ गरीबी होइत छै ओएह अपराध होइत छै सम्पन्न लोककेँ की जरूरी होइत छै अपराध करऽके गरीबिए ने गरीबे सभ अपराध करैत छै ओकरा पेट पालऽके होइत छै अगर ई समस्याके एड्ड्रेस कऽ देल जाए तऽ बहुत हद तक चीज समाप्त हो जेतै अपना शराबबन्दीके बाद हम देखैत छिऐ कि छोट मोट जे लड़ाइ झगड़ा होइत छलैए गाममे जे छै लोग अपन पत्नीके पिटलक मारलक ओ सभ कम भए गेलैए तऽ ओ सभ शान्ति छै ओ सभ शान्ति छै मुदा अखनो बहुत सारा चीज इम्प्रूवमेन्ट करऽके छै आओर जहिआ हँऽ बोर्डर मतलब कनि बोर्डर घेरा जाइक अगर बोर्डर पे तार तार लागि जेतै तऽ आओर ई कम भए जेतै आओर स्थिति धीरे धीरे धीरे धीरे सुधरऽ लगतै आओर हमरा सभकेँ जे छै अपन जे पुलिस अधीक्षक छथि हुनका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत नीक काज कयलनि आओर जिलामे चौकसी बढ़ेलनि आओर अपराधके नियन्त्रित कयलनि ठीक छै आओर ठीक छै तऽ आओर कोनो डाउट होएत तऽ अहाँ फोन कऽ लेब ठीक छै